میرا پسندیدہ کھیل پبجی ہے پبجی ایک موبائل گیم ہے جو کہ کافی زیادہ مشہور ہے یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں اندر کافی زیادہ ریئلٹی سے سچائی سے کافی زیادہ ملتی ہوئی گرافکس ہیں جس کی وجہ سے گیم بالکل سچائی پر مبنی معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس گیم کے اندر کافی ساری الگ الگ طرح کی بندوقیں کافی سارے الگ طرح کے کپڑے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں گے دوسرے گیموں دوسرے کھیلوں میں نہیں ہے یہ گیم کافی زیادہ مشہور ہے اس کے صرف گرافکس کی وجہ سے یہ گیم مجھے زیادہ پسند ہے